ہیلو جی کون بول رہے ہیں جی جی پورنیہ شو روم میں آپ کا استقبال ہے بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی اچھا کون سے ٹو وہیلر کے بارے میں اچھا اور کوئی سی گاڑی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں آپ اچھا سر میں پوچھ سکتا ہوں آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے اچھا ڈیڑھ لاکھ تک کے بجٹ میں ہم آپ کو الگ الگ طرح کی بہت ساری گاڑیاں آپ کو ہم دے سکتے ہیں آپ ایک مرتبہ ہمارے شو روم آنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو بہت ساری گاڑیاں دکھا سکتے ہیں آپ کے پاس بجٹ اچھا ہے اچھا اچھا جی اپاچی کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو ہم اپاچی ایک لاکھ پچیس ہزار روپئے میں آن روڈ ہم دے دیں گے آپ کو اور پلسر تو تھوڑا سا سر آپ کو دس ہزار روپئے اور اوپر لگا دیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپئے اگر آپ لگا دیں دس ہزار روپئے تو آن روڈ آپ کو مل جائے گی جی کون سی گاڑی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ ہونڈا شائن کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں ہونڈا اچھا اچھا اچھا اچھا ہونڈا شائن کے ساتھ ساتھ ہونڈا کی اور بھی گاریاں ہیں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے آپ اچھا تو ہونڈا شائن ابھی آپ کو ہمارے پاس آفر چل رہا ہے تو پچہتر ہزار روپئے آپ ون ٹائم پیمنٹ کریں گے تو ای ایم آئی پہ آپ کو ہم دے سکتے ہیں آپ کس پر لینا چاہیں گے اے ایم آئی پہ یا پھر ون پیمنٹ پہ کہ کیش پہ کیش پہ لینا چاہ رہے ہیں آپ اچھا اگر آپ کیش پہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہونڈا شائن ایک لاکھ دس ہزار روپئے میں مل جائے گی جی ہاں ہمارے پاس بہت ساری گاڑیاں آپ کا جو بجٹ ہے اس کے حساب سے کافی گاڑیاں ہیں آپ کل ہمارے پاس تشریف لائیے ٹھیک ہے دس بجے آپ آئیے ہم سے ملنے کے لیے ہم آپ کو بہت ساری گاڑیاں دکھائیں گے ٹھیک ہے شکریہ